जि'यां तुसें पुच्छेआ हा हैव यू सीन ऐनी बायो गैस प्लांट जेह्के बायो गैस प्लांट न इत्थै कठुआ जम्मू इत्थै इ'यां बड़े सारे होंदे निक्के लाए दे होंदे एह् मतलब लाए दे बी होंदे माराज अस निक्के निक्के बूह्टे लांदे इं'दा मतलब ओह् होंदे इत्थुआं बाद च बायो गैस प्लांट एह् अस इत्थै होंदे मतलब इत्थूं दे बाद जेह्के ओह् मतलब बूह्टे निक्के निक्के उत्थै माराज जेह्के बी उं'दा बचा बुचा होंदा इस कन्नै अस बिजली त्यार करी सकने ओह्दे होर बड़े सारे फायदे होंदे न्हाड़े इसी अस इस आस्तै इस्तेमाल फर्टीलाइजेशन खाद खुंबा करदियां कुसै इ'यां समझी लै थूम लाए दा प्याज मक्कां मुक्कां किश बी लाि दियां मतलब केश ऐगरीकल्चर लाए दा किश बी लाए दा ओह् उत्थै उसी तुस इसी इस्तेमाल करदे बाकी जेह्के इ'यां घर होंदे मकान होंदे 'उ'नेंई अस उं'दे अंदरें जेह्का होंदे भु़ंञ तला होंदा उ'नेंई उसी ओह् लांदे गोआ फेरदे बायो गैस प्लांट जेह्के मतलब होंदे मि बड़ा असेंई मतलब हैल्प हूल्प निं साढ़ी हैल्प नेईं करदे इस तरह् नै अस बिजली त्यार करी सकदे और जेह्के फायदे न इस नै बिजली त्यार होंदी और जेह्का खाद बी होंदी फर्टीलाइजेशन एह्दे कन्नै न्हाड़ी फर्टीलाइजेशन बनदे एह् खाद आस्तै जेह्ड़ा पैह्ले सु'ट्टदे हे ओह्लै बड़े सारे फायदे होंदे न्हाड़े इ'यै इन्ना हारा एह् होंदा की मतलब की जेह्के बायो गैस होंदी एह् में दिक्खी दी साढ़े ग्रांऽ इक जगह् च होंदी मतलब ते बायो गैस प्लांट न जेह्के हर इक जगह् मतलब कुदै बिजली त्यार करनी कुदै कुदै किश इ'यां कोई अग्ग जेह्के एह् होंदे एह् प्लांट वायो गैस प्लांट जेह्के इस्तेमाल कर जि'यां ओह् हैल होंदा डाया जंदा